हैलो बोलिए हैलो हाँ हैलो बोल रहे हैं हमको सब्ज़ी उब्जी बेचना है हाँ हाँ बहुत बैंगन है सर आइए सर आइए और देख लीजिए बीजिट कर लीजिए देख लीजिए हमारे पास बैंगन है गोभी है बहुत चुकंदर है आलू है टमाटर है सर आलू का रेट तो है अभी दो सौ का आ बैंगन का है डेढ़ सौ जी और गोभी गोभी का हो गया अस्सी रुपये के जी है गोभी और कद कद्दू कद्दू कद्दू भी है सर वह पचास रुपये कि एक के जी है और बेकारा है मेरे पास मटर भी है हरा मटर उसका रेट उसका रेट एक सौ बीस घर मेरा मेरा घर बिसम्पुर हुआ हाँ बिसम्पुर

सर आइए हम विजिट कर लीजिए देखिए अब जैसे आप अपना सामान मेरा क्वालिटी में है अब आकर देख लीजिए बहुत मेहनत करते हैं सर सर आप अपना घर बताइए हाँ अच्छा अब बैंगन और कद्दू का क्या रेट है सर साठ रुपया सर मेरे इधर तो बैंगन डेढ़ सौ का है और बढ़िया क्वालिटी का है सर अभी गर्मी पड़ रही है ना जिसके कारण सूख रहा है सब चीज़ तो थोड़ा सा वह उसमें मेहनत हाँ मेहनत भी पड़ करना पड़ता है दो दिन तीन दिन पर पानी पटाना पड़ता है कीड़े के स्प्रे करना पड़ता है बहुत सारी इसमें परेशानी है सर सर इसमें सर क्वालिटी देंगे हम आपको हाँ तो डेढ़ सौ डेढ़ सौ का लगाएँगे हाँ डेढ़ सौ हाँ हो जाएगा दस रुपये कम दे दीजिएगा सर

क्या क्या बैंगन का हो जाएगा सर एक सौ चालीस हो लगा देंगे आपके लिए ठीक है लौकी लौकी का वही पंचानबे लगा देंगे हाँ पंचानबे लगा देंगे हाँ सर नहीं सर खाद पानी बहुत महँगा हो गया है सर नहीं बचत होगा उसमें ना बहुत मेहनत करना पड़ता है